हां जी में कठुए दी रैह्ने आह्ली ऐं में दो साल पैह्लें मानसर गेई ही दोस्तें दा ग्रुप हा साढ़े पंज छे जने हे अस ते असीं गे मानसर उत्थें में गेई ते उत्थूं ज़ू बिच्च में दिक्खेआ चिड़ियां एह् कबूतर बड़े बड़ी सारी चीजां हियां एह् जेह्ड़े पक्षी ते हून इक म्हीना में गेई पैह्लें गेई ते हून में गेई ते हून मिगी उत्थें कुछ निं लब्भेआ सारा कुछ खतम होई गेदा हा पता निं कु'त्थें चली गेदे न है नी उस ज़ू ते बिच्च कोई बी चिड़ी बगैरा कुछ निं ते पैह्लें दो साल पैह्लें ते हून इक म्हीना किन्ना एह्दे बिच्च किन्ना गै टाइम ऐ ते खतम होई गेआ सारा कुछ इन्नी जल्दी जल्दी खतम होआ दा सारा कुछ चिड़ियें दा अता पता गै निं कुद्धर चली गेइयां कुद्धर नेईं गेइयां असीं अपने घर बी इ'नेंगी दिक्खने होन्ने आं है नी लभदियां पैह्लें पैह्लें लभदियां हां थोह्ड़ियां बौह्त होंदियां हां हून साढ़े घर बी है नी हैन जियां जियां तरक्की होआ दी टावर लग्गा दे फोन चला दे फैक्ट्रियां धूआं चला दा इं'दी बजह् कन्नै सब कुछ खतम होई गेदा एह् चिड़ियां पता निं केह्ड़े देश चली गेदियां न लब्भा दियां गै निं हैन मरी गेइयां बचैरियां अस इ'नेंगी दिक्खने दिक्खना चाह्न्ने कि लब्भन अस इ'नेंगी दिक्खिये पर कु'त्थें दिक्खिये लभदियां गै निं हैन उड्डी गेदियां कुदै कु'त्थें जाना मरी गेदियां बचैरियां हून असीं पैह्लें असींं एह् दिखदे हे चिड़ियां बगैरा सारा कुछ इ'नेंगी दाना पाना इनेंगी चोग पानी चिड़ियें आना इ'यां बड़ी शैल डार बन्नियां उ'नें इ'यां बेह्ड़े दे बिच्च बैठना कोठे उप्पर बैठना चिड़ियें चोग चुग्गिये ते उड्डी जाना फिर दबारा हून तुप्पी दियां निं लभदियां चिड़ियां कबूतर कोई नी लभदा हून दाने इद्धर उद्धर खि'ल्लरदे बी हून उत्थें रैह्दे अट्ठअट्ठ दिन पेदे कोई निं खंदा उ'नेंगी हैन गै निं चिड़ियां ते कबूतर गटारियां ते खानियां कुन्नै न ओह् पैह्लें इन्नियां चिड़ियां हां हून खतम होई गेदियां साढ़े टाइम इन्ना कुछ हा हून सारा कुछ खतम होई गेआ जियां जियां तरक्की होई उ'आं उ'आं सारा कुछ खतम होंदा जा दा ते साढ़े बच्चे न उ'नेंगी पता गै निं ऐ चिड़ियां केह् होंदियां न जियां जियां जनसंख्या बधा दी ऐ ते उ'आं उ'आं एह् चिड़ियां लब्भा दियां निं खतम होई गेदियां न कुछ निं रेहा ते पैह्लें असीं किन्नियां चिड़ियां दिखदे होंदे हे कुसै घर दे बिच्च इन्नी बड़ियां अपने घौंसले बना दे होने घर छोटे छोटे बच्चे होने इं'दे ओह् बी दिक्खने असें इं'दे घौंसले दिक्खने असें तलुफने इं'दे घौंसले ते दिक्खने बिच्च छोटे छोटे बच्चे अंडे चिड़ियां दे इन्नियां शैल चिड़ियां होनियां इन्ने बच्चे फिर छोटे बच्चे ओह् बड्डे होंदे बी दिक्खने असें कि एह् बड्डे होई गे हून लभदे गै निं कुछ निं लभदा गटारियां होनियां उ'नें उड्डना ओह् बी दिक्खनियां असें हून कुछ निं लभदा जिन्ना मर्जी तुप्पी लैओ तुसीं पता निं कु'त्थें चली गेदियां मरी गेइयां बचैरियां लभदियां गै निं हैन ते साढ़े एह् दिक्खियै मिगी बड़ा दुख होंदा ऐ कि एह् रेह् कुछ निं रेहा एह् जेह्ड़ियां साढ़ियां दिक्खने आह्लियां चीजां हियां खतम होई गेइयां हून मिगी बड़ा दुख होंदा भाई कुद्धर गेइयां चिड़ियां मरी गेइयां बचैरियां